गर्मी के मौसम में

और भगवान का दर्शन करना अच्छा लगता है और स्कूल की तरफ से घूमने में अच्छा लगता है और कहीं दूर जाना हो तो गर्मी के मौसम में ही अच्छा रहता है ताकि ठंडी वडी का टेंसन नहीं रहेगा चाहे जहाँ जाइए गर्मी में बाइक से या कार से

गर्मी में अच्छा रहेगा बेटर रहेगा सावन में भी सही है बोल बम जब जाते हैं लोग कावड़ ले कर उस मौसम में भी दर्शन करना अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए कार से जाएँगे तो अच्छा लगता है देखने में सबको और बारिश में भी अच्छा लगता है कहीं आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए बारिश के मौसम में सारनाथ जाना अच्छा लगता है बनारस सारनाथ

और बहुत दूर दूर से आते हैं लोग वे अमेरिका से भी आते हैं और कई देशों से आते हैं वहाँ पर देखने के लिए अच्छा लगता है जाके हम लोग भी देख लेते हो उनसे भी मुलाकात हो जाती है और मंदिर को भी देख लेते हैं अच्छे से गौतम बुद्ध के चरणों में जाने में बहुत अच्छा लगता है